دنیا بھر میں مختلف ثقافت اور مذہبت سے متعلق رکھنے والے لوگ سال بھر میں مختلف ثقافتی اور سماجی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں جن سے وہ نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اپنی روایت اور تعلق کو بھی زیادہ کرتے ہیں یہاں چند اہم تقریبات دی جا رہی ہیں کرسمس مسی مذہب کی سب سے بڑی عید جو پچیس دسمبر کو منائی جاتی ہے اسے موقعے پر لوگ چرچ جاتے ہیں تحفے دیتے ہیں اور گھروںس کو سجاتے ہیں درگا پوجا ہندو برادری کی اہم تقریب جو خاص طور پر مغربی بنگال آسام اور اڑیسہ میں جوش و خوش سے بنائی جاتی ہے دیوی درگا کی پوجا پنڈال ڈانس اور کلچر پروگرام سے اس کے اہم پہلو ہوتے ہیں عیدالفطر عیدالضحٰ مسلمانوں کے دو بڑے عید عیدیں ہیں عیدالفطر رمضان کے اہتمام پر جبکہ عیداللاضی قربانی کے روایت کے ساتھ منائی جاتی ہے ان موقعوں پر نماز دعوتیں اور سطقات ہوتے ہیں